हमारे गाँव में बहुत सारे कुत्तें हैं और ऐसे सारे कुत्तें जो काटते हैं और नहीं काटते हैं और जो काट लेते हैं फ़िर भी काटने के बाद कुकराही रामपुर हम लोग झाराने चलने जाते हैं और झारते हैं हो जाता है नहीं तो फ़िर सरकारी अस्पताल जाते फ़िर इंजेक्शन लगवाते हैं उससे भी नहीं होता तो फ़िर कुत्तें को ही ख़त्म कर देते हैं मारकर और हमारे गाँव में कुत्तें बहुत से हैं जो कुत्ते एक पाल बस्ती में हमारे पाल बस्ती के बगल में कुत्ता था बहुत काटता था एक हमारे यहाँ कुत्ता था वह भी बहुत काटता था बहुत लोग को काटा है बहुत सारे हमारे यहाँ लोग आते ही नहीं थे कुत्ते के दर्दनाक तो उसके हम लोग दस दिन रस्सी से बांधकर रखे थे एक हम है अपने यहाँ एक कुत्ता पाले थे उसका नाम था बबली और बबली हमारी बहुत एक कुत कुतिया थी और बहुत अच्छा था लेकिन बेचारी किसी बीमारी के कारण मर गई और मर गई इसको फ़िर दफना दिए और अच्छा कुत्ता था लोगों को कुत्ता पालना चाहिए कुत्ते हमेशा वफादार होते हैं और बहुत कुत्ते वफादार होते हैं बहुत काटते हैं और उसके बाद कुत कुत्ते बहुत हमारे गाँव में बहुत ऐसे कुत्ते हैं बहुत डरपोक हैं पूँछ अपना ऐसे घुसेड़ लेंगे और बहुत सारे कुत्ते हैं एक कुत्ता था हमारे गाँव में लैब्राडोर लैब्राडोर बहुत अच्छा कुत्ता था उसका डेली का राशन था दो किलो मटन था और राइस और वह फ़ास्ट फ़ूस खाता था जैसे वे वह बर्गर हो गया पिज़्ज़ा हो गया मंचूरियन हो गया उसको यह सब बहुत पसंद था वह खाता था खिलाते थे कुत्ते हमारे गाँव बहुत हैं ऐसे बहुत से कुत्ते हैं बीमारी के कारण मर जाते लेकिन लोगों को जो कुत्ते काट लेते तो बहुत बेचारे परेशान होते हैं फ़िर परेशानियाँ बढ़ जाती हैं फ़िर घरवाले परेशान होते फ़िर धरा झारने जाते हॉस्पिटल जाते इंजेक्शन लगता है और काफी दिक्कत हो जाती कुत्ते को काटने के बाद और घर पर भी हमारे कुत्ते थे और अच्छे कुत्ते थे और हमारे यहाँ पाँच छः कुत्ते हैं और कुत्ते का नाम जैसे हो गया एक एक कुत्ता का नाम हम अमित रखे थे और एक कुत्ते का नाम मुलायम रखे थे और काफ़ी अच्छे कुत्ते थे दोनों लोग और एक कुत्ता और था उसका नाम तो नहीं पता है बेचारा बहुत पुराना कुत्ता था उसको झलवाओ कुत्ता बोलते थे और हमारे गाँव में एक और कुत्ता था हमारे यहाँ बहुत जब बड़े बुज़ुर्ग रहते थे बहुत शौक़ीन होते थे कुत्ते के अब के लोग कुत्ते नहीं रखते थे अब पहले के लोग अच्छे अच्छे कुत्ते पालते थे कुत्ते हमेशा वफादार होते थे घर का हमेशा रखवाली करते थे लेकिन अब क्या हो गया कुतिया को कोई इज्ज़त ही नहीं करता अब बेचारे किया क्या कि मर जाते हैं दोनों लोग का इलेक्शन चलता है उसी में अपना बेचारे प्यार त्याग देते हैं और अभी इस समय ठंडी में सब कुत्ते बच्चे दिए हैं काफी बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और मैं एक कुत्ता पाला हूँ वाइट कलर का उसको उसका सेवा पानी करता हूँ उसको दाल रोटी खिलाता हूँ और पाँच छः बच्चा दिया था तो मर गए उसकी और उसको हमेशा नहलाते धुलाते अच्छे से हैं और जो वह कुतिया थी उसका नाम था रानी जो रानी कुतिया थी हमारी बहुत अच्छी कुतिया थी और हर बार पाँच छः बच्चा देती थी अपने गाँव में फर्स्ट आती थी और उसके बाद कितने कुत्ते उसके पीछे प्यार त्याग दिए हैं और बहुत सारे कुत्ते हैं जैसे हमारे इधर डगियम हो गया दारिम हो गए काफ़ी दूर दूर से जैसे कि और जर्मन शेफर्ड हो गए लेब्राडोर डॉग हो गए बुलडॉग हो गए यह सब जो कुत्ते हैं अच्छा है कुत्ते होते हैं इन लोग को पलना चाहिए और अगर घर पर नहीं रहोगे तो कुत्ते आपके घर की रखवाली कर सकते हैं